हा असांजे ठाणे जिले में घणनि ई किस्मनि जा इंकम जा रस्ता कढिया विया आहिनि जीअं त घणा ई कारोबार ऐं बिज़निस सेक्टर हुजण जे करे घणियूं वॾियूं वॾियूं फैक्टरियूं आहिनि वडियूं वॾियूं कंपनियूं आहिनि उननि वॾीनि वॾीनि कंपनीयुनि हुजण जे करे असांखे घणनि ई मज़दुरनि खे घणनि ई वर्करनि खे जेको रोज़गार मिलंदो आहे हुन रोज़गार मिलण जे करे वॾी वॾी टेक्नोलॉजी अची वई आहे उन टेक्नोलॉजी अचनि जे करे उन्हनि मशीनरुनि में जेको बि आहे उन्हनि मशीनरी सां कमु करणु जे लाइ जेको वर्कर्स खे कमु ॾिनो वेंदो आहे उन्हनि जे ज़रिए उन्हनि खे रोज़गारु मिलंदो आहे असांजे ठाणे जिले में इहा उन्हनि खे हिकु सेल्फ इंप्लोएमेंट सर्विस जेका आहे उहा ॾिनी वई आहे पर जीअं त ॾिठो वञे छा त पुछो त असांखे गोर्वमेंट जॉब ऐं प्राइवेट जॉब जेको आहे माण्हू प्रिफर कंदा आहिनि के न न हर हिकु किस्मु जो माण्हू पंहिंजे किस्मु जो जॉब प्रिफर कंदो आहे पढ़ियल लिखियल माण्हू जेको हूंदो लिटरे पवंदो त हूअ जेको आहे गवरमेंट जॉब बि प्रिफर कंदो आहे ऐं प्राइवेट में बि जंहिंकॾहि हो तॾहिं ई प्रिफर कंदो अगरि उनखे उते काई सुठी पघार मल्टी नेशनल कंपनी में मिलंदी त हो ज़रुर उनमें प्रेफर कंदो ऐं जंहिंकॾहिं उन्हनि खे गवरमेंट में पघार सुठी मिलंदी त हो गवरमेंट में वञणु पसंदि कंदो ऐं जंहिंकॾहिं प्राइवेट में ऐं मल्टी नेशनल कंपनीनि में उन्हनि खे सुठियूं पघारू मिलंदियूं त हो मल्टी नेशनल कंपनीस में वञण जी कोशिशि कंदो ऐं हुननि खे हुननि जो रोज़गार पिणु मिलंदो आहे जीअं त हाणे कोविड सीन में थींदो आहे माण्हुनि खे ऑनलाइन कमु मिलियो आहे ऑनलाइन कमु मिलण जे करे ओ घर मां ई कंप्यूटर ते वाए फाए जे ज़रिए ऐं लाइट जे ज़रिए ओ पंहिंजे घर मां ई सॼो कमु कनि पिया ऐं उनजे उन्हनि जे उता पघार मिली रही हुई त जीअं त इहे उन जे लाइ हिकु वॾे में वॾो बेनिफिट आहे ऐं असां उनमें सुठो योगदानु ॾेई रहिया आहियूं तंहिंखा सवाइ ॾिठो वञे त छा असांजे जिलनि में अनइंप्लोएमेंट वधियल आहे जेका बि आहे हूअ असांजे ज़िलनि में किथे न किथे त अनइंप्लोएमेंट वधियल आहे उनजो कारण आहे जिते जिते किनि फैक्टरियूं आहिनि किथे कंपनियूं आहिनि जिते वधीक मशीनरियूं अची वियूं आहिनि त उते उन्हनि जे मज़दूरनि जो जेको वर्करनि जो खातो आहे लेबर लाइ आहे त उते हूअ जेके आहिनि चङी तरह कमु नथा करे सघनि कंप्यूटराइज़ मशीन अची वञण जे करे हथ वारो कमु बंदि थी वियो आहे हथ जो कमु बंदि थी वञण जे करे माण्हू घटिजी विया कंपनी हुननि फैक्टरी हुननि खे घटाए थियूं छॾनि माण्हू घटणु जे करे हूअ सॼो कमु कंप्यूटराइज डिजीटल मशीनयुनि ते थींदो आहे ऐं मशीनयुनि ते कमु थियण जे करे उनजो डाइरेक्ट कमु थियण जे करे वेचारा मज़दूर ऐं वर्कर आहिनि उहे बेरोज़गार कटे रहिया इन हुन बेरोज़गारी वधण जे करे उन्हनि वेचारनि खे कोई बि रोज़गार न मिली रहियो आहे इन्हनि वेचारनि जे लाइ कोई न कोई रोज़गार वधाइण जे लाइ उन्हनि खे जीअं त मोदी जी घणनि ई आर्ट कल्चर्स में उन्हनि खे योगदानु ॾेआरे करे कोशिशि त कई आहे पर उअ अॻिते वधण जाम ज़रुरी आहे जीअं कोई बि बेरोज़गार न रहे ऐं उन्हनि खे सुठो रोज़गार मिली सघे ऐं पंहिंजी अजिविका जीउ सघे